नमस्ते मैम कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं कुछ सामान लेना है आपको तो आइए हमारे दुकान प देखिए जो अच्छा लगे ले लीजिए इसी नम्बर पर वाट्सअप चलाती हो ठीक है मैं भेज दूँगी अब तो चली आना आप फिर ले लेना जो लेना हो कितने रेंज तक फिर चाहिए आपको ठीक है आइए आइए आप मिल जाएगी आप आइए मेरी दुकान पे अच्छा अच्छी रेंज लगा के आपको मैं दूँगी जो अच्छा लगेगा वही ले लेना ठीक है तो कब तक आ रही हैं ठीक है आना और क्या क्या लेना है ठीक है बच्चों का लेना है साड़ी लेना है और कुछ सूट ऊट हाँ हाँ जेंस का सूट का और कुछ लेना हो तो ले सकती हैं ठीक है हम मिल जाएगा

हाँ हाँ मिल जाएगा आप आइए तो सही ठीक है आना इसी नम्बर से वाट्सअप कर देंगे लुकेसन भेज देंगे आप वही देख के चली आना

ठीक है ठीक है जल्दी आना ठीक ऐ नमस्ते मैम